हैलो हां जी सनाओ

हां ते बड़े सारे पेदे इत्थै कोई दस्स ज्हार आह्ला बीह् ज्हार आह्ले बी ऐ पंज ज्हार आह्ला बी ऐ हून दिक्खी लैओ छे सत्त ज्हार तक शैल हां इ'यै इ'यै बड़े पीस पेदे दिक्खी लैएओ तुस की कि चीज देनी दिक्खुआं फ्ही ते शैल देनी होंदी हां उत्थै उत्थै हां केह् चीज आपूं होनी आपूं होनी आपूं होनी आएओ कोई दो चार दो ते चार बजे बिच च आएओ हां शैल थ्होई जाना बड़े सैट्ट पेदे इत्थै तुस दिक्खी लैओ जेह्कड़ा तुसें पसंद औंदा कप सैट्ट होंदे क्राकरी सैट्ट डिनर सैट्ट इ'यै ब्याह् उप्पर दिंदे सारे सैट्ट पेदे हां शैल शैल रेंज बी घट्ट कोई गल्ल निं साढ़े कोल रेंज बी घट्ट ऐ ते शैल पीस थ्होई जाना हां तुस आएओ कल्ल हां कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तुस आई जाएओ दो ते चार बजे बिच दस्सी ओड़गी तुसें चंगा चंगा